हमारे यहाँ पर क्षेत्रों में बहुत सुधार होने लगा है क्योंकि हमारे क्षेत्रों में अब रोजगार की व्यवस्थाएं की जा रही है कुछ लोगों को भरपूर रोजगार मिल रहा है और इसके साथ साथ हमारे यहाँ के लोग अब बिजनिस की ओर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कि उन लोग को बिजनेस में बहुत अच्छा लगने लगा है तो इसलिए बिजनिस की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं इसमें हमारी सरकर के द्वारा भी अच्छा योगदान दिया जा रहा है और लोगों को नई नई योजनाओं के बारे में बताया जाता है किस तरीके से रोजगार को प्राप्त करना है कैसा बिजनिस करना है किस तरीके से अपना एक न्यू बिजनिस को तैयार कर के लोग अपने और को अग्रेषित कर रहे हैं